ہیلو سر کیا آپ آن لائن شو سینٹر سے بول رہے ہیں جی میں نے آپ کے یہاں سے ایک جوتا آڈر کیا تھا جو کہ مجھے ڈلیوری ہوا ہے مگر دقت یہ آ رہی ہے کہ وہ غلط نمبر کا سائز ہے اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اسے واپس ریٹرن کر دوں ان پر بعد میں یہ اپنے نمبر کا جوتا دوبارہ آڈر کر لوں گی شکریہ